तुस मिगी हून एह् दस्सो कि तुस केह्ड़े केह्ड़े ध्यार मनांदे ओ इस डुग्गर देश च साढ़े जम्मू जगह् डुग्गर देश ऐ इत्थें बड़े सारे ध्यार बनाए जंदे हून तुस मिगी एह् दस्सो कि तुसें जेह्का इ'नें ध्यारें चा तुसें ई केह्ड़ा ध्यार बड़ा मनाना अच्छा लगदा और एह्दे कन्नै गै जेह्ड़ा दूआ सोआल ऐ मेरा कि थोह्ड़ा जिंदगी दा लक्ष्य केह् ऐ तुस केह् बनना चाह्ंदे ओ ते त्रीया सोआल जेह्ड़ा मेरा ऐ थुहाड़े अग्गें तां तुसें ई अ'ऊं एह् पुच्छना चांह्दा ऐ कि तुस जेल्लै छुट्टियें च गर्मियें जेल्लै छुट्टियें छुट्टियां पौंदियां तुसें गी जां तुस थुहाड़ा कोई बी प्रोग्राम बनी जंदा जाने दा कुतै गर्मियें दियां छुट्टियां कट्टने आस्तै तां तुस केह्ड़ी जगह् जंदे ते उत्थूं दा उस जगह् दा मिगी तुस दस्सो कि उस जगह दा तुसें ई की अच्छी लगदी ऐ जिस जगह तुस जंदे ओ कोई दो त्रैऽ जगह् मिगी ओह्दे च दस्सी ओड़ो तुस मेरा नांऽ आदित्य शर्मा अज्ज में तुसें गी अपने डुग्गर देश दियां फैस्टीवल ध्यार दे नांऽ सनाये जि'यां साढ़े डुग्गर देश च दिवाली बनाई जंदी होली बनाई जंदी ते जि'यां हून सुद्धमहादेव मेला लगदा बैसाखी दा मेला लगदा ते लोह्ड़ी मनांदे साढ़े ते होर बी बड़े ध्यार होंदे जि'यां होली होई ते जि'यां हून पिछले साल मेला लग्गे दा इत्थै बड़े लोग गेदे हे सुद्धमहादेव लोग बड़े गेदे हे हून जियां चौह्दां तरीक चौह्दां अप्रैल ब बसाखी बसाखी दा मेला लग्गना इत्थै नैन सूह् लग्गना इत्थै लोग इन्ने घुम्मनै गी औंदे मतलब सालै दे इक बार औंदी एह् सालै इक्क बार औंदी बसाखी लोग इन्ने घुम्मने गी जंदे बच्चे क झुल्ला लैने गी जंदे खिलौने लैने गी जंदे खाने गी जंदे मतलब बड़े लोकें इ'यां खाने गी लाए दे होंदे जि'यां लच्छे आह्ली कुल्फी लाई दी होंदी दुद्धै आह्ली कुल्फी लाई दी होंदी पकौड़े जलेबियां बगैरा बगैरा गेमां होंदियां उत्थै खेलने ई मेले च ते सब तों जैदा मेरा इ'यां इ'यां फे पसंदीदा ध्यार ऐ इ'यां दिवाली ते भी औंदी लोह्ड़ी ते दिवालियै ई अस इ'यां राम भगवान दी पूजा करदे ओह् वनवास कट्टियै आये हे ते पूरा घर अस अपना दीये कन्नै सजांदे ते दी पटाके फाड़दे इ'यां जश्न होंदा पूरा नमें कपड़े लांदे लोग बड्डे जेह्के साढ़े होंदे दादे भापा भापा चाचा बगैरा बगैरा ते पैसे पुसे दिंदे ते होर होली दूई नंबरै पर होली करना बड़ा पसंद ऐ रंगें दा ध्यार ऐ एह् ते साढ़े डुग्गर देश च बड़ी एह् महत्वपूर्ण ऐ ते जेह्का सुद्धमहादेव मेला इत्थै लोक घुम्मने गी जंदे न न्हाने गी जंदे न क्योंकि उत्थै न्हाने दी जगह् बी ऐ ते होर दूआ दूआ क्वश्चन हा कि दूआ क्वश्चन हा कि मेरी में नानी घ मेरा घुम्मने ई छुट्टियें ई गर्मी दियें छुट्टियें च अ'ऊं कुत्थै घुम्मने गी जन्ना मेरा फेवरेट जगह् नानी घर मेरा गर्मियें दिया छुट्टियां मेरियां सारियां उत्थै नानी घर कट्टना अ'ऊं कि क्योंकि नानी घर मेरी इक ऐसी जगह इत्थूं दा मेरा आने ई मन निं करदा ऐ होर जियां इक दूई जगह् त्रै जगह् होई दूई जगह् होई जियां में घुम्मने गी जाने दा बड़ा मन करदा जियां जियां होइया केदारनाथ मेरी फेवरेट जगह् जि'यां मेरा जाना केदारनाथ में दूई जगह् होई जि'यां साऊथ आह्ली साईड जाना इ'यां घुम्मना बड़ा शौक ऐ मिगी ते होर मिगी जित्थै मर्जी लेई जाओ घुम्मने ई जाना बस होर छुट्टियां होंदियां जि'यां छुट्टियां पौंदियां ते जि'यां अ'ऊं पिछली बार दिल्ली गेदा दिल्ली मेरा नानी घर ऐ मनवाल मेरा नानी घर ऐ नानी घर ते होर बइया दूआ क्वश्चन केह् पुच्छेआ हा तुसें जि'यां नानी घ वेकेशन वेकेशन उप्पर वेकेशन उप्पर घुम्मने गी बड़ा मन करदा इ'यां जियां हून छुट्टियां पौने आह्लियां न जून जुलाई बा गर्मी बड़ी होंदी बा घुम्मना बी बड़ा मन करदा बा केईं ठंडे लाकें ई जिया श्रीनगरै ई जाने दा मूड़ ऐ ते चलो जि'यां हून प्लान बनेआ साढ़ा ते जाना उठी असें घुम्मने फिरने गी जि'यां हून श्रीनगर जाना पंजाब जाना ठंडे ठंडे लाकें ई जाना ते जि'यां हून पिच्छें भद्रवाह गेदे हे अस ते हून प जि'यां इक दो दिन पैह्लें कटरा बी गेदे हे हून जेह्कियां छुट्टिया पौन आह्लियां न जि'यां साढ़े पेपर बी होने आह्ले न पेपर होन आह्ले न ते भी छुट्टियां पेई जानियां आं असें ई भी असें जाना ओड़ी घुम्मने ई चलो ठीक ऐ